हैलो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ ठीक अच्छा अच्छा हां उ'ऐ जेह्का पंञमीं क्लासै च पढ़दा हां उ'ऐ बोला ने आं हां अच्छा कोई निं कैह्लू जाना तुसें अवा दिक्खेओ गेड्डे पेपर बी औने आह्ले नी तां बड़े दिन दी हून छुट्टियां मरांदे इसी ते त्रै दिन चलो त्रै दिन दी देई ओड़ने आं तुसेंगी छुट्टी अवा भी पेपर औने आह्ले नी ते फ्ही बड़ी भारी पढ़ाई होंदी खज्जल होंदी ते त्रै दिनें दे बाद लेई आएओ तुस इसी चलो कोई निं तां कदें कदालें सद्देआं खरी हां तां ठीक ऐ तां तुस कराई लैएओ नी तां कोई गल्ल निं अवा कोई निं कोई निं तुसें आपूं बी पता तुसें ई गेड्डे पेपर औने आह्ले न ते बच्चें दी पढ़ाई हां कोई नी तां भी तुस ठीक ऐ चलो ठीक ऐ